हम अपने कैमरे से फोटू लेते हैं इसलिए कि मान लीजिए ठीक है हम पसंद करते हैं फोटू लेना अपने कैमरे से जैसे मान लीजिए गंगा जी के किनारे पहुँच गए तो वहाँ हमें गंगा की धारा अच्छा लगता है और वहाँ का वातावरण जो है वह भी अच्छा लगता है वहाँ की खेती बाड़ी जो गंगा जी के किनारे पर है वह भी बड़ी सुहानी लगती है इसके वहाँ की फोटू लेता हूँ मान लीजिए अगर मुझे फोटू लेना है मैं सीतामढी चला गया वहाँ भी बजरंग बलि की विशाल मूरत है अगर गया तो उनका भी फोटू ले लेता हूँ उनका भी फोटू लेना मुझे बहुत पसंद है वहाँ पर सीता मैया हैं उनका भी फोटू लेना बहुत अच्छा लगता है मान लीजिए विवाह शादी में गए हैं वहाँ भी कैमरे से फोटू लेता हूँ मान लीजिए शादी हो रही है या जयमाला हो रही है या किसी प्रकार का खाना पीना हो रहा है या किसी प्रकार का मान लीजिए प्रोग्राम चल रहा है तो मैं अपने कैमरे से फोटो ले लेता हूँ मतलब फोटो जितना भी लेता हूँ सब बहुत ही साहित्यिक ढंग से फोटू लेता हूँ इधर उधर की फोटू लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ ना कैमरे में फोटो रखने का मतलब यह होता है कि अगर अच्छी फोटो है कोई भी देख सकता है बच्चे देख लिए आपकी बीबी कोई देख लिया तो कम से कम अच्छा लगेगा और मान लीजिए ग़लत ढंग की फोटो आप रखें हैं तब वह मान लीजिए कोई देख लिया तो अपने को ही बेइज़्ज़ती महसूस होती है इसलिए हम जितनी भी फोटो रखते हैं सब अच्छे ढंग से तस्वीरें रखते हैं अच्छे ढंग से फोटो लेते हैं क्योंकि फोटो लेना कोई ग़लत बात नहीं है लेकिन फोटो जितना भी लो अच्छे ढंग की फोटो लो किसी भी धर्म स्थल पर जाओ किसी भी फंग्सन में जाओ किसी भी अच्छे जगह जाते हो मान लीजिए हम कहते हैं ताज महल चले गए वह देखने के लिए ताज महल का फोटो ले लेना उसमें थोड़ी कोई बुराई है यही सब चलता है